जी बोलिए हलो हाँ बोलिए ना जी मेरी हेयर सैलून की दुकान है मेरे तो मेरे यहाँ पर सारी प्रकार की कटिंग की जाती है आपको किस प्रकार की चाहिए इसकी कोस्ट आएगी यह वन ट्वेंटी है नाइंटी है ऐसा है जी

जी जी सारे काम हो जाते हैं सर सैलून में जो भी होते हैं ना सारे काम करते हैं हम लोग जी जी हेयर को लेकर जी जी जी जी डिफरेंट डिफरेंट कोस्ट है उसकी डिफरेंट डिफरेंट रेट है जैसे आपको डिमांड है वैसी वैसी आपको हम रेट है उसकी आप कैसी चाहते हैं यह बता दीजिए

फेस फेस फेस के लिए बता दीजिए फेस में कुछ करवाना है क्या

जी जी सभी हो जाता है मैं यह बोल रहा था कि आपको अगर उसके लिए लेकिन थोड़ा टाइम दे लेकर आना पड़ेगा

जी बुकिंग तो नहीं लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है बात यह है क्योंकि हमारे यहाँ आलरेडी कस्टमर रहते हैं फ़िर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दस पन्द्रह मिनट के लिए जैसे जी

मेरी दुकान है यह नगरपालिका कॉम्प्लेक्स है ना जी काली मंदिर के साइड में मेन मार्केट जी ओके तो आप कब तक आएँगे